तुका सादेपणान घरांत केल्लो मेकअप कांय भायर पार्लरांत वचून केल्लो मेकअप आवडटा म्हाका खरो म्हटल्यार घरांत केल्लो मेकअप आवडटा पूण भायर वचोन केल्लो बरो जाता पूण घरांत जो आमी मेकअप करतात तो आपल्या आवडीचो आसता आपल्याक जाय तसो आसता आपल्या स्कीन टोनाक मॅच करूंक शकता आनी तेका जशे चड एक्स्ट्रा जशे पयशे वचनात जशे की पार्लरान गेलें जाल्यार थंय एसी चार्जीस आसता मागीर तेच्या नंतर एप्लीकेशन चार्जीस आसतात मागीर ते घरा कडेन आसना आनी प्रत्येक फाटी काय आमकां पार्लरान वचपाची गरज ना कित्याक की आतां आमकां यूट्युबाचेर इंटरनेटाचेर खूब एवेलेबल आसा सगळे मेकअप कशें करप ते ते पळोन आमी सगळे करूंक शकता तेच्या नंतर आमी पार्लरान गेली जाल्यार प्रत्येक फाटी सारकोच मेकअप जाता असो ना थोड्या पार्लरान खरेंच बरो मेकअप करतात पूण थोड्या पार्लरान बेश्टे कितेंय करतात आनी तेजे चार्जीस करतात तेज्या नंतर प्रोडक्ट जे आसतात जे आमकां माहिती आसना की बाबा तो स्कीन जो प्रोडक्ट आसा तो केन्नाचो खंयचो तर तेजें इन्फेक्शनूय जावं शकता आनी घरान जो आमी मेकअप करता तेजें आमकां खबर आसता खंयच्या डेटीक घेतला खंयच्या डेटीक एक्सपायर जाता पूण जंय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आसा जंय फेमस आसा जाल्या तेज्या कडल्यान करून घेतल्यार हरकत ना जशें की आतां ब्रायडल मेकअप करपाक जाय जाल्या तुका वयचेंच पडटलें तूं तयारी केन्ना करतलें आनी मेकअप केन्ना करतलें